हेलो हेलो बोलिए ना आप क्या चाहिए आपको फ़ोन किए थे आप हाँ बोलि साइकिल लेना है कौन सा साइकिल लेना है आपको एटलस वाला एटलस तो बंद हो गया है और उसके जगह पर जो है एपोलो है हीरो है ये सब साइ

कौन साइकिल लेना है देखिए कौन साइकिल लेना है तो उसमें जो है आपको कौन कौन सा साइकिल लेना है छोटा बड़ा बाइस इंची होता है बीस इंची होता है चौबीस इंची

ठीक है तो आपको जो है न ठीक है तो ये तो बीस इंची साइकिल जो है बच्चे लोग के लिए ले लीजिए और लंबा है अच्छा तो उसके लिए तो लंबा अगर लड़का है तो आपको बाइस इंची साइकल लीजिए अच्छा अच्छा चौबीस इंची ठीक है तो चौबीस इंची भी साइकिल चौबीस इंची भी साइकिल आपको मिल जाएगा और उसमें जो है एप्रो का साइकिल लीजिए आप एटलस के जगह पर एप्रो साइकिल लीजिए आपको बहुत अच्छा मिलेगा समझे न गारंटी उसमें नहीं है ऐसे जो है न उसमें महिना एक महीना का जो है न वारंटी होता है वारंटी में जो है न आपको जैसे कि कुछ ढीला ढीला हो गया हैं उसको हम कस कुस देंगे हैं थोड़ा बहुत कुछ अगर नट बोल्टू लगा तो उस उसको हम दे देंगे

आ जैसे कि उसमें जो है एक महीना का जो है न फ्रेम टूट गया जोड़ उखड़ गया